अस हिंदू लोग जेह्ड़े आं अपना ज्ञान जेह्ड़ा लैन्ने आं जां शांति ताईं समझो जां किश बी मतलब समझो मतलब इ'यां ते मतलब घर गै गुरु होंदे जि'यां हुन कि बड्डे बजुर्ग होंदे न ओह् गुरु होंदे मतलब ज्ञान बंडदे न इ'यां जि'यां पंत गै समझी लैओ कि ओह् बड़े होंदे न ओह् केइयें घरै दा थ्होई जंदा ते केईं ऐसे होंदे कि जि'यां मतलब जि'यां कोई आश्रम होंदे न जि'यां उत्थै मतलब जंदे मतलब उत्थै जाइयै कोई गुरु मैंत्तर लेई लेआ ओह् फ्ही जि'यां ओह् तरीका दस्सन भाई इ'यां निं इ'यां करना इ'यां करो तुस इ'यां करो मतलब जित्थै बी तुस जाह्गे उ'नें अपने तरीके कन्नै तुसें'ई दस्सना भाई तुसें कि'यां पूजा पाठ अपनी नित निजम करनी कि'यां ध्यान लाना तुसें कि'यां मतलब भगोआन कन्नै जुड़ना ते कि'यां किन्ना चिर बैठगे अज्ज इन्ना चिर बैठो कल्ल इन्ना चिर बैठो इ'यां आस्तै आस्तै आस्तै मतलब तुसें ई दसदे गुरु दा मतलब इ'यै होंदा गुरु दा जे गुरु दा इक मैंत्तर जेह्ड़ा होंदा ना जेह्ड़ा गुरु मा'राज ने जेह्ड़ा मैंत्तर जेह्ड़ा दित्ते दा होंदा अगर ओह् इन्सान बड़े इ'यां मतलब ध्यान कन्नै उसी अगर जे अपनी लाइफ बिच उतारी लै ना ते कोई चीज मुश्कल निं ऐ मतलब समझी लैओ के थुआढ़े तार सिद्धे भगोआन कन्नै जुड़ी गे गुरु ओह् चीज होंदी ऐ मतलब